ग्रामीण कृषिमे कुशल श्रमिकक खोज जे छै बहुत मुश्किल यऽ ओहि दुआरे जे सब श्रमिक सब जे छै दिल्ली पञ्जाब चलि जाइए एहिठाँ जे छै नहि रहैए एहिठाँ जे छै ओकरा कम पैसा मिलैत छै दिल्ली पञ्जाबमे अपन ठिका पर लए कऽ ओ सब काम करैए दिल्ली पञ्जाबमे ओकरा बेसी टका मिलैत छै ओहि दुआरे जे छै बहुत मजदूर दिल्ली पञ्जाब चलि जाइए बहुत कमे रहैत छै खेतीके समयमे जे छै हमरा सबकेँ जे छै श्रमिकके खोजैमे बहुत परेशानी होइए समय पर श्रमिक नहि मिलैए हमरा सबकेँ किआतऽ श्रमिक जे छै जे छै सब तऽ बाहर निकलि जाइए किछु मिछु बचल रहैत छै आ खेती जे छै जादा यऽ हमरासबकऽ एहिठाँ जे छै चारि सए टका पाँच सए टका मजदूरी माँगैए लेकिन ओहो पर जे छै श्रमिक नहि मिलैए